हँ हेलो मशरूमके खेती करऽके हए तऽ मतलब अहाँकेँ ओहिके लेल जगह चाही अहाँकेँ पास जगह हए अहाँकेँ कमसँ कम एक दू कट्ठा जगहमे अगर मने जते बड़का पैमाना पे अहाँकेँ करएके हए ओतना पे अहाँ कर सकैत छी अहाँकेँ मतलब छोट जगह भी भए सकैए बड़का जगह पर भी अहाँकेँ जे इच्छा हइ ओतना जगहमे अहाँ कर सकैत छी आ सबसे बड़ा बात कि अहाँकेँ जे मशरूमके खेती करऽके अछि तऽ पहिले अहाँकेँ ओहि जगह पे खाली जगह पे बाँसके चाहे लोहा तोहाके अगर अहाँकेँ भए गेल तऽ अलमारी बनाबऽके पड़त ओकरा बाद मशरूम ओहिमे पन्नीमे धऽ के अहाँकेँ पुआर होइत छै ने देहातमे पुआर सबकेँ अहाँकेँ चाहे भूसा भए गेल तऽ भूसाके पन्नीमे भरिके आ बिआ सब ओहिमे भरि दैत छै आ पानि छिट दै छै ने तऽ ओहिसँ ओ भए जाइत छै ओहिमे मशरूम अहाँकेँ ओकरा उगऽमे कमसँ कम नबे दिनके अवधि होइत छै नबे दिन अहाँकेँ समय लागत आ नबे दिनके बाद ओकर कटाइ होइत छै आ किछु किछु ओहिमे होइत छै से सड़िओ जाइत छै जेना होइत छै मतलब पानि नहि पड़त तऽहैया हवा बहैत छै ने तऽ बेसी जाइत छै ओकर सबके रखवारी करऽके पड़ैत छै बाजू हँ तऽ ओकर दवाइ अबैत छै स्प्रे स्प्रे करि सकैत छी अहाँ ओहिमे अहाँकेँ भए जाएत अहाँ आउ नऽ हम अहाँके बता देब ओकर ट्रेनिङ्ग भी होइत छै ओकर ट्रेनिङ्ग करऽके पड़त अहाँकेँ मशरूम उगाबएके लेल तऽ ओहिमे अहाँके सिखाएल जाएत की केना ओकरा भूसाके रखैत छै तीन लेयर ओकरा बनाएल जाइत छै भूसाके ओहिमे ओकरा बिआ छिट कऽ आ फेर पानी डालि कऽ स्प्रे करिकऽ पन्नी बान्हि करके टाइट आ अँधेरा घरमे ओकरा धएल जाइत छै किआकि अन्हार नहि हेतै तखन ओ उगबे नहि करतै तऽ ई सब सिखाएल जाएत अहाँकेँ पहिले ट्रेनिङ्ग करऽके पड़त अहाँकेँ ठीक अछि तऽ ट्रेनिङ्ग सेंटर एकर होइत छै ओकर अहाँकेंँ ट्रेनिङ्ग करबा देत ओकरा बाद अहाँकेँ नबे दिनके लेल खेती होएत आ अहाँ जब काटि लेबै ओहि फसलके मशरूमके तऽ ओकरा अहाँ आसपासमे जेना बेंँच सकैत छी सब किलो ओकर एक किलो पांँच सए के एना बेच सकैत छी चाहे एस एस बी कैंप ई सब जे होइए अहाँकेँ क्षेत्रमे अगर हाएत तऽ ओ सब खाएके बेसी इच्छुक छै तऽ ओ सब अहाँकेँ ले जाएत कीन कऽ बड़ा पैमाना पर ओ सब ले जाइत छथिन तऽ अहाँ बेच सकैत छी ठीक अछि तऽ पहिने हम ट्रेनिङ्ग कऽ लिअऽ ओकर बाद ओकरा ओएह ठीक हइ